नहीं मुझे पालतू जानवर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं सबसे यही कहूँगी कि किसी को भी पालतू जानवर नहीं रखने चाहिए क्योंकि जानवर बोलते नहीं है और उनको कोई अगर तकलीफ़ हो जाए तो वो हमें कैसे बताएंगे तो वो नहीं बता पाते हैं और हम उनको ढंग से नहीं रख पाते हैं हम कितना भी कोशिश कर लें हम उनको वो वो सुविधा नहीं दे सकते हैं जो वो मतलब हमसे चाहते हैं या उनको मिलनी चाहिए तो ये जो पशुओं को रखने की जगह होती है तो वो लोग इनका अच्छे से देखभाल कर पाते हैं हाँ अगर आपको जानवर पसंद है तो आप जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ जाकर इनकी सेवा कर सकते हैं इनके लिए कुछ कर सकते हैं घर में लाकर उनको पालना सही नहीं है क्योंकि ये जो पक्षी हो गए आप देख लो पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है वो उड़ना चाहते हैं उनका काम उड़ने का है उनको आप पकड़ के मत रखो यह उनके लिए अच्छा नहीं है